भैया रुकिएगा भैया इस्कॉन टेंपल जाना है कितना पैसा होगा दो सवारी है पहली बार थोड़ी ना नहीं नहीं अभी पीछे एक ऑटो वाले से बात हो गई है मेरी उन्होंने एक सौ बीस रुपये बोला है नहीं नहीं मैं आपको दस रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी एक सौ तीस रुपये ले लेना इससे एक रुपये ज़्यादा नहीं दे सकती हाँ ठीक है आप उससे तो एक सौ एक सौ पचास रुपये ले लेना पर मुझे इस्कॉन टेम्पल के पास ही उतार देना नहीं नहीं नहीं भैया एक रूपये ज़्यादा नहीं दे सकती ले चलना हो तो एक सौ पचास रुपये में नहीं तो रहने दीजिए भैया देखिए मैंने आपको बोला ना चलिए ठीक है एक सौ साठ रुपये ले लीजिएगा ठीक है ठीक है